बच्चासब जे एखन मोबाइल देखै छथि तऽ ओ मोबाइलपर हुनका समय नहि बितेबाके चाही हुनका जे छै से बच्चासबके मानि लिअऽ दौड़धूप मानि लिअऽ करबाके चाही किछु व्यायाम करबाके चाही ओहिपर हुनका जे छै से मने खाना खेताह पचतनि आओर ओहिसँ पूरा शरीरके दौड़ हेतनि आओर मोबाइल देखलासँ तऽ नहि हेतनि ओहि तरहके ओहिसँ अहाँके फिजिकल हुनका नहि हेतनि जखने फिजिकल व्यायाम नहि भेलनि तखने ओ से बीमारो पड़ि सकै छथि ताहि लऽ कऽ बच्चाके व्यायाम हेबाके चाही दौड़ धूप मतलब कतेक तरहके व्यायाम छै ओ व्यायाम सब बच्चाके करेबाके चाही आओर ओहिसँ हुनका मना करबाके चाही जे नहि मोबाइल अहाँ नहि देखिऔ अहाँ ई काज सब करू मानि लिअऽ जे खेलाउ धुपाउ अहाँ दौड़ू धूपू किरकेट खेलाउ फुटबॉल खेलाउ वॉलीबॉल खेलाउ जे जे लाइक छी ओ काज करू जाहिसँ कि शारीरिक अथी हैत तऽ खून अहाँके से पूरा बॉडीमे दौड़त ओहिसँ अहाँ स्वस्थ रहब भोजन करब मजबूत रहब आओर हम कि कहि सकै छी अहाँके अहाँ के इएहसब बच्चाके प्रेरित करैत रहै छिअनि आओर ओ बच्चासब जे छथि बुझनिहार तऽ ओ करितो छथि आओर जे नहि ओहन तऽ बच्चा ओ जिनका नहि बतेनिहार छनि तऽ ओ अपन मोबाइलेमे व्यस्त छथि तऽ मोबाइलमे व्यस्त रहताह तऽ बीमार हेताह ज्यादे आओर कि हेथिन ताहि लऽ कऽ हमर ई इएह अइ जे अहाँ बेसीसँ बेसी फिजिकल अहाँ वर्क करैत रहू जाहिसँकि अहाँ जखने फिजिकल करबै तखने अहाँ स्वस्थ रहब तऽ भोजन करबै अहाँके ब्रेन ठीक रहत मस्तिष्क ठीक रहत आओर इएहसब होइ छै ताहि लऽ कऽ मोबाइलके कम अथी करू हँ जे काज अइ अहाँके मोबाइलके जे कोनो पढ़ाइ लिखाइके ओतेक तक अहाँ राखू ओ अहाँ देखि सकै छी जे अहाँके कोनो क्वेस्चनके मानि लिअऽ आन्सर अथी देनाए तऽ अहाँ आन्सर नहि जनै छिए तऽ अपनासँ जे छथि अहाँके ट्रेनिङ्ग देनिहार बतेनिहार हुनकासँ अहाँ बुझिके अहाँ ओ काज करू लेकिन अहाँ बेसी व्यायाम सबके साइडमे बच्चासबके लगेबाके चाही जाहिसँकि बच्चा स्वस्थ रहतै ओ देशके होनहार हेतै बच्चा